جی سر جی سر مجھے مطلب گھومنا ہے ٹریول کرنا تھا میں ممبئی آئی ہوں ایئر ایئر پورٹ پہ ہوں تو مطلب آپ کب تک آ سکتے ہیں ریسیو کرنے جی سر ٹائم زیادہ لگے گا مجھے کئی جگہیں گھومنا ہے انڈیا گیٹ ایلیفینٹا انڈیا گیٹ ایلیفینٹا تاج ہوٹل فنکس مال

جی سر کتنا مطلب کتنا لگے گا ارے نہیں یہ زیادہ آپ لے رہے ہیں اتنے کا نہیں یہ مطلب جیسے آپ کچھ زیادہ ہی لے رہے ہیں کچھ ڈسکاؤنٹ کریے کچھ مطلب کچھ تھوڑا کم لیجیے نا جی جی تاج ہوٹل جی تو تو بھیا پانچ ہزار بہت ہو گیا جی جی ٹھیک ہے آپ مطلب اوکے اوکے پھر آپ کب تک مطلب آ رہے ہیں میں ایئر پورٹ پہ کھڑی ہوں میں ایئر پورٹ پہ جی جی جی جی جی ٹھیک ہے جی بھائی میں ویٹ کر رہی ہوں آپ مطلب پندرہ بیس منٹ میں پہنچ جائیں گے جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں ویٹ کر اوکے جی جی جی ٹھیک ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی نہیں وہ کریں گے آپ آئیے میں ویٹ کر رہی ہوں اچھا ٹھیک اوکے